ہاں میڈیا جمہوریت کا چوتھا ستون ہے کیونکہ ملک کی ترقی میں سب سے بڑا ہاتھ میڈیا کا ہے اس لیے آج یہ بیان ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کیونکہ کہیں بھی کچھ ہوتا ہے تو سب سے بڑا ہاتھ میڈیا والا کا ہی ہوتا ہے کیونکہ کوئی بھی لڑائی ہو جھگڑا ہو کچھ بھی ہو سب سے پہلے وہاں میڈیا پہنچ جاتا ہے اور کچھ کچھ کا نیوج جو بھی ہو سب سے پہلے میڈیا کے ذریعہ ہی ہم لوگ تک پہنچ پاتی ہے چاہے کسی چیز کی بھی نیوز ہو کہیں لڑائی ہو وہاں بھی میڈیا والے ہی میڈیا والے ہی وہ نیوج کو ہمارے ہم لوگوں تک پہنچاتے ہیں چاہے کہیں بھوکمپ آیا ہو چاہے کچھ بھی ہو چاہے کہیں شادی ہو چاہے لڑائی ہو جھگڑا ہو کچھ بھی ہو تو وہاں سب سے پہلے میڈیا والے ہی وہاں پہنچتے ہیں اور اس کا وہاں جو بھی حصہ حصہ ہوتا ہے جو بھی وہاں مسئلے ہوتے ہیں وہ نیوج کے ذریعے پیپر کے ذریعے اخبار کے ذریعے وہ ہمارے تک پہنچاتے ہیں کیونکہ میڈیا والا بہت ہی عقلمند ہوتا ہے اور وہ کسی بھی کوئی بھی مسئلہ ہو وہ اچھے سے پورے مسئلے کا حل جان کر وہ ہمارے تک اچھے سے اچھے خبر کو پہنچا دیتے ہیں کہیں کچھ بھی ہوتا ہے لڑائی ہو جھگرا ہو کچھ بھی ہو کہیں اگر بھوکمپ بھی آ گیا ہو تو سب سے پہلے میڈیا والے ہی نیوز پہ ڈالتے ہیں تاکہ وہ ہم لوگوں تک پہنچ جائے اگر کہیں لڑائی ہو گیا ہو چاہے کہیں کچھ بھی ہو تو میڈیا والے ہم لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں اور پھر میڈیا والوں سے کہیں بھی اگر کچھ کہیں اگر کسی شہر میں اگر کچھ بھی آتنکوادی آ جائے کچھ بھی ہو

تو وہاں اس وہ خبر بھی ہم لوگوں تک سب سے پہلے میڈیا والے ہی پہنچاتے ہیں اگر کہیں آگ لگ جائے اور بہت بڑی کئی بستیوں کو لے کر جل جاتی ہے اس کا پورا اس اس کا جتنا بھی ہوتا ہے سچائی اور گہرائی سے ہر ایک چیز میڈیا والے ہی ہم تک پہنچاتے ہیں اور اس میں کیا سچائی ہوتی ہے جو بھی ہو میڈیا والے ہم تک پہنچا دیتے ہیں چاہے نیوج پہ ہو یا ٹی وی پہ ہو یا اخبار میں ہو یا کچھ بھی ہو میڈیا والے تک میڈیا والے ہم لوگوں تک پہنچا دیتے پہنچا دیتے ہیں اور پھر کہیں اگر دیہات میں کہیں اگر بھائی بھائی میں بھی لڑائی ہو کچھ بھی ہو تو وہاں میڈیا والے پہنچ جاتے ہیں اور وہ خبر بہت ہی آگے پھیلا دیتے ہیں اگر کہیں شادی ہو بڑے نیتا کی اگر کہیں نیتا اترنے والے ہوں کہیں بھاشن دینے کے لیے تو وہ نیوز بھی میڈیا والے ہم تک پہنچا دیتے ہیں اور پھر کہیں اگر کچھ زیادہ فنکشن ہونے والا ہو اگر نیتا کہیں ہو نہیں کہیں کہیں اگر بڑا فنکسن ہونے والا ہو کچھ بھی ہو تو وہ خبر بھی ہم تک میڈیا والے پہنچا دیتے ہیں